कुटूंब म्हजो कुटूंब खूब व्हडलो आसा आमच्या कुटूंबांत आमगेर आजी आई काका काकी भाव भयण भाबी ल्हान भुरगीं आसा आमी सगळीं एकठांय हांसत खेळत रावतात जेन्ना कसलेय परबो आसा तेन्ना खूब मज्जा येता सगळीं बरोबर घरांतलें जेवणाचें काम करतात सांजची सगळीं एकठांय बसून आमी खबरो मारतात तेन्ना खूब अशे एकामेकांची फकाणां मारतात आमच्या घरांतलीं ल्हान भुरगीं खूब मस्ती आसता खूब मस्ती करतात पूण तांकां कोण कांय म्हणपाक वचना तशेंच केन्नाय कसलेय अशे बरेशे पदार्थ केले जाल्यार आमी एकामेकांगेर पावयतात आनी हें सगळें पळोवन आमची शेजारचीं सुद्दां खूब आमचेर जळटात तशेंच म्हजे खुबशे फ्रेंड आसात जे आमी केन्ना केन्ना खंय भोंवपाक वता पिक्चराक वता शॉपिंगेक वता तसो ग्रुपान आमच्या केन्नाय कोणालो बर्थडे आसत जाल्यार आमी बर्थडे सेलेब्रेट करतात पार्टी करतात